हैलो हां जी हां जी सुनील जी सर जी सर नमस्कार हां जी हां जी हां जी सर ऐ कि केह् कैंह्दे गौरमेंट स्कूल ऐ कोल कच्छ थुआढ़ी' दूर ऐ ज्यादा बच्चें गी आने जाने गी इन्ना लाई लैओ तुस इ'यां खड्ड खुड्ड पौंदी रस्ते च जेल्लै फ्लड बगैरा औंदे न ते ओह् बच्चे फिर आई नी सकदे स्कूल जि'यां इग्जाम बगैरा होऐ तां बी ओह्दे कन्नै गै मिस होई जंदे हां जी हां जी हुन अग्गै बी खड्ड क्रास करनी पैंदी ते ओह् ओह्दी वजह कन्नै मतलब औने नी स्कूल नी आई सकदे बचैरे कन्नै ठीक ऐ सर